ہیلو سر آپ سرفراز موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں کیا اصل میں مجھے ایک سیمسنگ گلیکسی ایس ٹین لائٹ موبائل لینا تھا آپ کے پاس اویلیبل ہے ابھی سوپر شاپ میں آنا تو تھا لیکن اس کے فیچرس کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں اس حساب سے جی جی جی جی جی جی جی جی جی اچھا جی

جی جی جی جی جی جی جی جی صحیح جی جی جی اپنا شاپ کا لوکیشن آپ اگر بتانا چاہیں تو اچھا

ٹھیک ٹھیک انشا اللہ انشا اللہ انشا اللہ آئندہ کل آئیں گے آپ کی شاپ پہ چلیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک السلام علیکم